हिते असां गुजरात में न कनला पोर्ट आहे उते पोर्टनि में जहाज़ अन ईंदा आहिनि पोइ उन ई ख़ूबसूरती बि नज़र ईंदी आहे उतां ॿियो हितां का पजांहु सठ किलोमीटर ते परे ते नारायण सरोवर आहे नारायण सरोवर आहे उते नारायण सरोवर में उते झीलूं आहिनि इते खे खेती बाड़ी वाले खेती बाड़ी ख़ूबसूरती नज़र ईंदियूं आहिनि इते जर नदियूं आहिनि हिते आसे पासे में मंदर वंदिर सभु आहिनि इते झूलेलाल जीअं पंहिंजे सिंधियुनि में झूलेलाल मंदर थींदो आहे झूलेलाल मंदर बि आहे ॿियो इधर आडानी बोर्ड आहे उते उते बि जहाज़ वहाज उते पाणी सं समुंदर आहे सॼो पंहिंजो समुद्री इलाइक़ो आहे पोइ ॾिसणु ईंदा आहिनि माण्हू अलाए विदेशनि मां बि ईंदा आहिनि माण्हू ॾिसण लाइ ॿियो सा सा गुजरात में अॻियां तरन टे कलाक रस्ते खां पोइ अहम साबरमती बि ईंदो आहे साबरमती जी झीलूं ईंदियूं आहिनि असां गुजरात में सब प्रसिद्ध शयूं आहिनि ॿियो असां मथे माण्हू विदेश मां माण्हू अची करे पोर्ट ते पोर्ट ते जहाज़ ईंदा आहिनि उनजे मथां चढ़ी करे उते ख़ूबसूरती ॾिसंदा आहिनि उते हुन खे मज़ो ईंदो आहे हिकु ॻाल्हि ते ॾिसण खां पोइ उन जो मज़ो अचे